नमस्ते दीदी सिखिऔ ने फेर त्यौहारके बारेमे तऽ दीपावली तऽ अच्छा से लोक मनबै है जे दीपावलीमे घर सफाइ सुथरा केलक तनी ओ आर रङ्गेलक तनी अच्छा से सब चिक्कन चिक्कन केलक सफाइ सुथरा केलक तेकर बाद सऽ दीयाबत्ती आर जलेलक छठिमे ई छै जे खरनाके दिन से तऽ छठि शुरुए भऽ जाइ छै तऽ छठिमे लोक फेर आङ्गन घर सफाइ सुथरा केलक ओहि दिनसे लऽ कऽ सहल खरना मनेलक ताहिके बाद सँझुका अर्घ्य भेल तऽ सँझुका अर्घ्यमे खूब धूम धाम से लोक छठि पूजामे गेल आ तब पारण भेल तब फेर तकर बाद लोक खेलक पीलक आ खुशी मनेलक तब तब सरकुटुम हीयाँ गेल दूर से की चौड़चन नहि इएह ई चौड़चन अथी भादवमे मनायल जाइत है ओहोमे होइ है एनाही खरने मनायल जाइत है कऽ सँझुका अर्घ्यमे हाथो उठै है कऽ साँझके दिनमे ओहोमे सब काम धन्धा लोक चिक्कन से कऽ लेलक अपन घर सफाइ सुथरा कऽ कऽ लोक सबकिछु केलक अपने से बनेलक दही आर पौड़लक सब इएह बालबच्चासब मिलजुलके कथी जितिया जितियामे आसिनमे होइ है आठ दिन आसिन चढ़ला होलै तऽ आ जितियामे भेल तीन दिन पर्व पड़त एक दिन नहा खाइ है तऽ नहा खा है तऽ ओहिदिन सहे पड़ै है तीन दिनके भेल कोनो साल दू सालके अथी दू दिनके भेल

ओहए मनायल गेलै तऽ कोनोमे होइ है ओ जे छओ बजे साँझमे होइ छै पाँच बजे

हँ खूब बढ़िऑं से ठीक हैै ठीक है हम आबै छी अहाँ से मिलै छिकी तऽ बातचीत करब